گڈ مارننگ گڈ مارننگ جی میں زمین خریدنے کے واسطے آپ کو فون کرا آپ پراپرٹی ڈیلر بات کر رہے ہیں کیا اچھا سر مجھے ایک زمین چاہیے تھی مظفرنگر میں تو وہی آپ سے بات کرنا تھا مجھے تو زمین تو چاہیے بڑھیا اور مال مال بنانا ہے اس میں شاپنگ مال تو زمین تو زیادہ چاہیے ہوگی تقریباً ایک ہزار گز چاہیے

اچھا لوکٹیشن بھی بہتر رہنا چاہیے اور ٹھیک بھی دکھنا چاہیے وہاں پہ نظارہ بھی دکھنا چاہیے لوگوں کو تو یہ

جی زمین تھوڑی اوپر میں ہے کیا جیسے جیسے اوپر سے تھوڑا دکھ سکے نیچے نیچے کا حصہ اچھا

تو یہ تقریباً ایک گز چاہیے تو ایک گز اور ایک ہزار گز چاہیے جی ایک گز کا ریٹ کیا ہے اچھا جی تقریباً ایک ہزار گز چاہیے مال بنانے کے مناسب قیمت نہیں لگا سکتے ہیں

میں آ کر دیکھ لوں گا آپ سے آپ سے ملاقات کر لوں گا آپ کا آفس کہاں پر ہے

ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر گڈ مارننگ بہت بہت شکریہ آپ کا